कहाँ बनारस में कहाँ जाना है आपको अच्छा तो दे दीजिएगा दो हज़ार कितने लोग हैं सात लोग तो दे दीजिएगा हिसाब से समझ के आ जाएँगे चलिए कोई दिक़्क़त नहीं काम हो जाएगा कहाँ आना है कहाँ आना है अच्छा बनारस में घूमना है ठीक है कब आना है कितने बजे ग्यारह बज जाएगा चलिए ठीक है हम आप जब घूम लेंगे तब लौट जाएँगे तो हमको शाम को सात बजे से पहले आना है जी जी घुमा देंगे घुमा देंगे ठीक है आइएगा तो घुमा ही देंगे ठीक है ठीक है घुमा देंगे नहीं बीस ही लगेगा वहाँ का पच्चीस सौ रुपए है हाँ तो इतना मेरा डीज़ल लग जाएगा ना

जी जी आइए तैयार है गाड़ी ठीक है ठीक है आइए टाइम बता दीजिएगा उस टाइम पे हम आ जाएँगे जहाँ कहेंगे आप

ठीक है ठीक है